जी हाँ मैंने हाल ही में एक कैमरा खरीदा है वह बहुत अच्छा है उसकी फोटोशूट की क्वालिटी बहुत अच्छी है एच डी में फोटो मिलते हैं उसमें और उस कैमरे में मैं बहुत अच्छा अनुभव करता हूँ मैं जहाँ भी जाता हूँ कैमरे को साथ लेकर जाता हूँ और मैं एच डी फ़ोटोज़ खींचता हूँ कैमरा बहुत अच्छा है और अच्छे से वर्क करता है बैटरी बहुत अच्छी चलती है क्लेअरटी बहुत अच्छी है और कैमरे का फोटो जूम करने पर बेकार नहीं दिखता बहुत अच्छा दिखता है उसमें किसी भी तरीके से हम फोटो खींच सकते हैं तो उसको देखने पर वह बहुत अच्छा दिखता है